हैल्लो ऐवरी बन ते अज्ज दा मेरा टॉपिक ऐ जे मेरी पसंदीदा चीजां केह् न मैग्जीन ऐ न्यूज पेपर न जां ब्लागिंग ऐ बैसे ते एह् सारियां गै चीजां मेरियां पसंद दियां न पर सारे तो जेह्की मिगी पसंद ऐ तां न्यूज पेपर न्यूज पेपर की पसंद ऐ एह्दे बारे च बी में तुसेंगी सनानी आं पैह्ली गल्ल न्यूज पेपर मिगी तां तौले कोला दा तौले थ्होई सकदा क्योंकि इत्थें जेह्की मैगजीन थ्होना मुश्किल होंदी ऐ ग्राईं लोकें गी मैग्जीन थ्होना मुश्किल होंदी न ते ब्लॉगिंग दा ते सोरस गै नी होंदा ऐ पैह्ली गल्ल ते लोकें कोल फोन गै नी होंदे न फोन होन तां लोकें गी पता गै नी होंदा कि ब्लॉगिंग बी कोई चीज ऐ इक करी न्यूज पेपर

जेह्कियां मुट्टियां मुट्टियां लाईनां होंदियां उनेंगी पढ़ने आं उनेे लाईनें च दिक्खने आं कि साढ़े देश च होआ दा केह् ऐ फ्ही अग्गैं कोई ऐसा इंट्रसटिंग टॉपिक लब्भी जंदा ऐ उसी बी दिक्खने आं अस शैैल ऐ नेईं ऐे शैल और होर कोई मतलव न्यूज पेपर कशा दा मिगी इन्ना जादा इंट्रस्ट ऐ ना न्यूज पेपर पढ़ने गी कि आक्खने दी गल्ल गै नी पैह्लें मिगी तां न्यूज पेपर पढ़नां बिल्कुल पसंद नेई हा के हून हून जेह्ड़ा न्यूज पेपर न्यूज पेपर तुस इयां समझी लैओ कि न्यूज पेपर नी थ्होऐ तां मिगी रुट्टी नी पचदी ऐ ते न्यूज पेपर दा एह् ऐ कि न्यूज पेपर हर जगाह् थ्होई सकदा ऐ कि के दुकानें पर लेई जंदे न लोग न्यूज पेपर स्कूलें च जंदे उठी न पेपर साढ़े कालेज दे रोज दे चार कसा दा पंज न्यूज पेपर औंदे न

पढ़ियै उसी पूरा खत्म करियै फ्ही बी उसी संभालियै रक्खनी आं कि के उस पर कुश ऐसियां चीजां होंदियां न ओह् बाद च बी कम्म औंदियां न ते न्यूज पेपर जअज्ज कल जेह्के बड्डे बड्डे पेपर होआ दे कुदै आई ए ऐस दे कुदै के ए ऐस दे उत्थें बी किश कव्शन न्यूज पेपर चा गै पुछदे न ते ते जेह्ड़ा कताबां नी लेई सकदा ऐ ओह् न्यूज पेपर लेई सकदा ऐ कि के कताब इक होना पंज चे सौ दी ते न्यूज पेपर होना पंज रपे दा तुस लेई सकदे ओ न्यूज पेपर गी कि के इक दिन पंज तुस टाफियां नी खायो ते पंज रपे दा न्यूज पेपर लेई लैयो ते तुस पढ़गे नोहाड़े पर दा ता तुसेंगी बड़ा किश समझ औना ऐ ते मिगी ते बड़ा गै स्हेई लगदा ऐ न्यूज पेपर पढ़ना इयां मन्नेओ कि जियां चाही कन्नै बिसकुट खाना शैल औंदा ऐ इयां न्यूज पेपर पढ़ना सवेरे सवेरे शैल लगदा ऐ ते अगर न्यूज पेपर पढ़ी ओड़ेआ तुसें पूरा पूरा न्यू पेपर पढ़ी ओड़ेआ ते तुसेंगी पूरे देश दा पता होना ऐ कि तुदें देश च केह् होआ दा ऐ इयां कुस पता कुसे गी टी वी दिक्खने दा टैम गै नी लग्गै जां फोन कुसे कोल हैन कुसे कोल नी हैन कुसे दे घर टी बी होंदे कुसे दे घर नेईं होंदे न्यूज पेपर सारें होर नी कुसै चार बंदे बैठे दे होंगन

कुदै नोकरियें दी गल्ल बी होंदी लिखी दी ते में तां इया सलाह् दिन्नी कि जिस नौकरी लैनी तां ओह् न्यूज पेपर पढ़ेओ चुप्प चाप करियै हून ते में दिक्खेआ वा पैह्लें जिसलै मिगी पता नेईं हा ना कि न्यूज पेपर इन्ना स्हेई होंदा ऐ अऊं बी इयां बनदी बी न्यूज पेपर केह् ऐ इयां गै कागज अगड़ा टुकड़ा करियै रक्के दा ते छंडो इसी अगड़ा हून मिगी पता चले दा ना कि न्यूप पेपर मेरा इन्ना फायदेमंद ऐ ना अऊं न्यूज पेपर गी हत्थै चा हा छोड़नी गै नी आं होर तो होर जेह्ड़े मेरी स्हेली ऐ में उसी बी आक्खनी आं कि कुड़ियें कुड़िये न्यूज पेपर पढ़ अग्गैं किश करना ऐ तां नेईं तां अग्गैं किश नी बनना साढ़ा न्यूज पेपर ऐ तां साढ़ी लाईफ ऐ न्यूय पेपर नी ऐ तां इत्थै कक्ख नी ऐ हून इत्थै होर केह् सनां न्यूज पेपर जेह्का पढ़ियै ते कदैं बी छड्डना नी चाही दा कुश जागत ते ज्हाज बनांदे न ते कुश बनांदे न किश्तियां नेईं किश्तियां बनानियां न ते नेईं बनाने न ज्हाज न्यूज प्पर कट्ठे करियै रक्खने न अग्गैं कोई तुंदा पेपर होग ते उस पेपर पर बी न्यूज पेपर परा दा गै कव्शन आए दो होने तुसेंगी ओह् कव्शन तुसें पढ़े दे होंगन न्यूज पेपर तां तुसें आ सानी कन्नै ध्यान कन्नै लिखी सकगे जेकर पढ़े दा नी होग ते केह् लिखना सिर अपना